आजके नइका युगमे बिजली सबके लेल बहुत जरूरी छै बिजलीके बिना तऽ आदमी एको सेकेण्ड नीकसँ नहि रहै सकै छै बिजली आओर आमलोकके जीवनके बहुत जरूरी कही तऽ एकदम सबसँ महत्वपूर्ण चीज हो गेल छै बिजलीसँ हमर जीवनके हर चीज निर्भर करै छै हमर सुबहसँ लऽ कऽ एक राति तक यहाँ तक कि जब हम सुतल रहै छी तैओ हम बिजलीके उपयोग करै छी यानी चौबीस घण्टा बिजली रहऽ एकदम जरूरी छै लेकिन हमरा क्षेत्रमे बिजलीके स्थिति ठीक छै लगभग बीस घण्टा अठारहसँ बीस घण्टा बिजली रहै छै जाहिसँ बिजलीके असुविधा बहुत कम होइ छै ईसब मौसममे तऽ बिजलीके सुविधा ठीक रहै छै लेकिन जइसे गर्मी बढ़ै छै बिजलीमे कटौती हुअ लगै छै जइसे बरसात होइ छै बिजलीके खराबीके समस्या बढ़ि जाइ छै बरसातमे बिजलीके समस्या सबसँ ज्यादे रहै छै बिजलीसँ ही बिजली नहि रहै छै तऽ पानिओके दिक्कत भऽ गेल आओर बिजली नहि रहलक तऽ पंखो नहि चललक जाहिसँ काम करैमे दिक्कत होलक आओर कामकाज अइ घरमे तऽ कम्प्यूटरो नहि चललक लैपटॉप कम्प्यूटर नहि चललक मोबाइलके बैट्री खतम भऽ गेल तऽ मोबाइल हर चीजमे तऽ मोबाइल खूब जरूरी चीज छै अगर मोबाइल नहि चलतै तऽ आदमीके कामे रुकि जेतै आओर बिजली ईसब चीजके लेल बहुत जरूरी छै बिजली हमर जीवनके एकदम महत्वपूर्ण चीज भऽ गेल छै बिजलीसँ हम अपन यहाँ तक कि बड़का बड़का मशीन चलाकऽ इण्डस्ट्रिओ चलै छै जइसे हमर देशके उत्पादन होइ छै किछु दिन पहिले हमरा देशमे बिजली पावर हाउसमे कोयलाके कमीके कारण बिजलीके कमी हो गेल छल खेतोमे बिजलीके यूज होइ छै किसानसब अपन पानी पटाबै छै जब बारिशके मौसममे बारिश नहि होइ छै तऽ किसानसब मोटरेसँ अपन बिजलीवला मोटरसँ अपन पानी पटाके खूब देर अपन खेतीमे धान पटेलक गेहूँ पटेलक बिजलिये के सहायतासँ आजके युगमे बिजलीके उपयोग बच्चासँ लऽ कऽ बूढ़जन सब यूज करै छै बिजली एकदम जरूरी छै बिजली अगर एकसँ दू दिन अगर बिजली कटि गेल या ट्रान्सफार्मरके खराबीके कारण बिजली नहि रहलै तऽ आदमीसब रोडपर उतरि जाइ छै बिजलीके कारण डाक्टरसबके मशीन चलै छै आब बिजली नहि रहतै तऽ डाक्टरके मशीन नहि चलतै जइसे मरीजके भी कष्ट हेतै मरीजके मरै खतरा हइ बिजलीसँ ही हमरा इहाँ बिजलीके उत्पादन पावर हऽ तीन तरीकासँ होइ छै पावर हाउससँ होइ छै कोइलासँ होइ छै हाइड्रो पावर यानी जल विद्युतसँ भी होइ छै बिजली उत्पादन ने आज नवीन युग नवीन युगमे आजके सोलरसँ भी होइ छै यानी धूपसँ हमसब बिजली बनाबै छी आओर ओकर उपयोग करै छी ई सबसँ नवीकरणीय ऊर्जाके साधन छै ई कोइ भी प्रदूषण नहि करै छै जाहिसँ हमरासबके ई भविष्यके दिन ऊर्जा स्रोत एहिसँ पूरा हो सकै छै सौर ऊर्जा हमर क्षेत्रके सबसँ बढ़िआँ खोज छै ईसब दुनियाके सबसँ बड़ा सौर ऊर्जाके उत्पादक भारते छै इण्डिएके राजस्थानमे सबसँ बड़का सोलर पार्क छै जाहिसँ हम तीन मेगावाट बिजलीके उत्पादन करै छिए आब लऽ भारतमे परमाणुओ विद्युत ऊर्जा केन्द्र छै जाहिसँ परमाणुसँ बिजली पैदा हो सकै बिजली एकदम जरूरी छै बिजली हमेशा रहैके चाही ई भारत सरकार तऽ गाँव गाँव सबमे बिजली पहुँचा देले छै ई नइका सरकार आबैके बाद तऽ हर घरमे बिजली पहुँचि गेल आओर आब तऽ नइका शहरी क्षेत्रमे बिजलीके लेल प्रीपेड मीटरके बेबस्था केलकै सरकार बेबस्था कएले छै जाहिसँ अहाँके उपयोग करैसँ पहिले पइसा दैके पड़ै छै जाहिसँ बिजलीके चोरी भी रुकि गेल छै आओर बिजली कम्पनीके मुनाफा बढ़ि गेल छै इतिहासमे पहली बार बिहारके बिजली कम्पनी मुनाफामे आएल छै एहि खातिर